मुंहिंजो नालो भूमिका महेंद्रभाई धनवाणी आहे मुंहिंजा मम्मी पप्पा आहिनि मूंखे टे भाउर ऐं मां हिकु भेण आहियां मूंखे ॿ भाॼायूं आहिनि हिकु भाउ जी शादी बाक़ी आहे मां सजोबा स्कूल में पढ़ंदी हुअसि मां ॾह दौरण ताईं पढ़ियल आहियां मां हाणे हिते शादी करे आई आहियां मूंखे ससु सहुरो बि आहिनि मूंखे ॿ धीअरूं बि आहिनि ऐं उहे हिकु यारहों पढ़ंदी आहे ऐं हिकु सतों पढ़ंदी आहे असां सभु फैमिली गॾु रहंदा आहियूं असां कुलु छह माण्हू आहियूं असां मिली झुली करे रहंदा आहियूं मां सिलाई सिखियल आहियां पालर बि सिखियल आहियां मुंहिंजो पालर मस्तु हलंदो आहे शौक़ु आहे पालर जो सिलाई जो कुकिंग्स जो चॉकलेटनि जो केक जो मां केक चोकलेट ठाहींदी आहियां घर वारनि खे बि वणंदा आहिनि त मूंखे ऑडरु मिलनि था त मां ठाहींदी आहियां मूंखे इलाही ऑडर मिलंदा आहिनि सिलाई वारी बि ॾेई वेंदी आहे त मां सिलाई बि कंदी आहियां मूंखे घुमण जो बि शौक़ु आहे मां हिते जूनागढ़ ॾाढो घुमियलु आहियां अक्षरवारी बि घुमियलु आयां भवनाथ बि घुमियलु आहियां पाकिस्तान वई आहियां बॉम्बे वई आहियां गोवा घुमी आई आहियां हैदराबाद घुमी आई आहियां अमेरिका घुमी आई आहियां मूंखे सम्बोसा वड़ा पाव सैंडविच बि ठाहिणु ईंदी आहे मूंखे ऑडर बि ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि त घर वारनि चयो त भले तोखे ऑडर मिलनि था त तूं ऑडर करि भले कोई वांदो न आहे त मां इन जे करे घरु वड़ा पाव बि ठाहींदी आहियां सम्बोसा बि ठाहींदी आहियां ऐं मां केक बि इलाही मस्तु ठाहींदी आहियां चोकलेट बि मस्तु मस्तु ईंदा आहिनि ऐं मूंखे केक जा त ॾाढा ऑडर मिलंदा आहिनि मां सगाईअ जा बडे जा सभिनि जा ऑडर ठाहींदी आहियां केक इलाही मस्तु मस्तु ठहंदा आहिनि मुंहिंजी धीअरुनि जी साहिड़ियुनि खे बि ॾाढा वणिया तो उहे मूंखे ई ऑडर ॾींदा आहिनि त मां सभु ठाहींदी आहियां वड़ा पाव कुकिस बि सभु मस्त मस्त ठहंदो आहे मुंहिंजा घर वारा खाई ख़ुश थींदा आहिनि ऐं मूंखे साथ ॾींदा आहिनि त तोखे ऑडर मिलनि त त कोई वांदो न भले तू कर कर सम्बोसा ऐं वड़ा पाव बि ठाहींदी आहियां अने खे घुमण जो ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे डैम ते घुमण जो ॾाढो शौक़ु आहे भवनाथ बि ॾाढो घुमण जो शौक़ु आहे अक्षरवारी बि मंदिर मस्तु आहे असां हुते सभु गॾिजी अक्षरवारी बि वेंदा आहियूं ॿाहिरि बि वेकेशन में घुमणु वेंदा आहियूं ऐं मूंखे मुंहिंजी धीउ यारहों पढ़ंदी आहे हिकु सतों पढ़ंदी आहे त उन्हनि खे बि ॾाढो शौक़ु आहे कोई बि साथ ॾींदा आहिनि मां उणेतालीह साल जी आहियां मुंहिंजा ससु सहुरा मूंसां गॾु आहिनि मम्मी पप्पा सभु गॾु रहंदा आहियूं असां गॾु घुमणु बि वेंदा आहियूं मां केक वग़ैरह सभु सुठो ठाहींदी आहियां चोकलेट बि सभिनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि मां अक्षरवारी नैडे सभु घुमण बि वेंदी आहियां गिरनार बि ॾाढो सुठो आहे पहिला भई ॾाकिणियूं चढ़ी वेंदासि हाणे डोली आई आहे त असां उन में ई वेंदा आहियूं ॾाकिणियूं जंहिंखे नथियूं चढ़ाए जनि त असां भई डोलीअ में ई वेंदा आहियूं वेंदा आहियूं सियारे में ॾाढी उते मज़ा ईंदी आहे गिरनार चढ़ण जी मौज माणींदा आहियूं अने डैम ते चौमासे में वेंदा आहियूं चोमासे में डैम ते ॾाढी मज़ा ईंदी आहे उते घुमण जो ॾाढो सुठो आहे आहे त असां उते जे वेंदा आहियूं डैम ते भवनाथ अक्षरवारी अने मंदरु आहे हिकु मंदर आहे असां उते बि ॾाढो सुठो वेंदा आहियूं गायत्री मंदर आहे उते बि ॾाढी मज़ा ईंदी आहे चौमासे में असां घुमंदा आहियूं